असांजे राज्य में सालनि खां विदेशनि मां माण्हू ईंदा रहंदा आहिनि छा करे असांजे राज्य में रण उत्सव पतंग उत्सव चङा ई कार्यक्रम थींदा रहंदा आहिनि तंहिं करे विदेशनि मां माण्हू असांजे राज्य में ईंदा रहंदा आहिनि असांजे राज्य में असांजी कला ॾिसण बि विदेशनि मां माण्हू ईंदा रहंदा आहिनि असांजे राज्य में कलाउनि में साड़ी हीरा सोन मोती इअं सभु हूंदो आहे असांजे कला विदेश में वखाण जंदी आहे छा करे विदेशनि में असांजे कला मिली न सघंदी आहे असांजे कला देश विदेश में वखाण जंदी आहे छा करे असांजे कला सभिनी खां सुठी हूंदी आहे अॼुकल्ह त छह छह छटरनि ते बि विदेशनि खे ॾेखारनि लाइ डिज़ाइनूं थींदी रहंदी आहिनि छा करे विदेश बि असांजे कला जो संमान कनि ऐं असांजे कला खे उहे वठंदा रहंदा